जय झूलेलाल हा योग जे बारे में तव्हां मूं खो पुछो की अभ्यास करते समय छा करिणो खपे बिल्कुलु तव्हांखे शुद्ध शाकाहारी थियणो खपे ऐं शुद्ध शाकाहारी सां तव्हांजे शरीर बि स्वस्थ रहंदो तव्हांखे विटामिन बि मिलंदा छा अॼुकल्ह माण्हू हे नॉनवेज जे चकर में पियल आहिनि खाए मूंखे त घणा ई साल थी विया छॾियलु ऐं जंहिं महिल मां इहा शइ ॾिठी त मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो की तव्हां पनीर खायो ग्रीन भाॼियूं खायो ऐं योगा बि कंदा रहो योगा में हिन शइ जो ॾाढो फ़ाइदो आहे की तव्हांजो शरीरु ॾाढो स्वस्थ रहंदो आहे ऐं तव्हांजो माइंड बि फ्री रहंदो आहे की माइंड फ्री सां मतिलबु आहे की तव्हां जेका शइ खाईंदा आहियो हुन शइ जो असांजे शरीर जे मथो बि असरु पवंदो आहे की छा छा छाजी छा तव्हांजी छा सोच आहे शइ सुठी खाईंदो त सुठी सोच ॾींदी गंद खाईंदो त गंदी सोच रहंदी जय झूलेलाल